मैं ठीक हूँ आप बताइए आप कैसे हैं आइए बैठिए आपकी दिक्कत बताइए आपको दिक्कत क्या है अच्छा देखिये आप की ऐज अभी इतनी है तो नहीं आप अभी तीन ऐज में हो ये सारी दिक्कतें होती ही रहती हैं आप बताइए आपको किस तरीके से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं कि आपको टेन्शन लग रहा है अभी या फिर आपको कोई आप से आके मिलता है तो आपको उससे बात करना पसंद नहीं आता है आपको ऐसा लगता है की वो आपके सिर्फ मतलब के लिए ही बात कर रहा है आपसे देखिए आपकी जो मेंटल कंडिशन है वो आपकी तीन ऐज के हिसाब से है आप सबसे पहले तो अपना ध्यान कहीं और लगाइये आप कहीं और चीज़ों के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए कहीं बाहर जाइए घूमिये थोड़ी सी फ्रेश हवा लीजिये आपको आपका ध्यान रखना चाहिए आप पहले तो अपना दिमागी ही जो वो है ना उसको अच्छे से रखिए आप ये ना सोचे की आपको कोई अपने मतलब के लिए काम बात कर रहा है आप कोशिश कीजिये अपनी तरफ से की आप सामने वाले इंसान से हंस के बात करने की कोशिश कीजिये आप को थो धीरे धीरे करके अच्छा महसूस होने लग जाएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचते हैं देखिये तीन एज में ऐसी सब होनी है जो आपको दिक्कतें आ रही है ये आम बात है ऐसी कोई भी वो बात नहीं है सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में से ये निकाल दीजिये की आप कुछ नहीं कर सकते हैं आदि आपकी टेंशन मेंटल है तो वहीं से ही हो जाएगी आप बिलकुल अच्छा सोचेंगे अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा आप कोशिश कीजिये आप सबसे ज़्यादा खुशनुमा लोगों में बैठने की आपको महसूस हो उनके जैसे वह बातें करेंगे आप उन्हें देखिए फिर आप भी वैसे ही करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा आपको दिक्कत आती है तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप अपने कानों में हेडफ़ोन लगाइए और गाने सुन के अपना दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिये